मां फ़्लेक्सिबिलिटी ऐं कोश स्ट्रेंथ आहे योगा या प्लीट्स हफ़्ते में ॿ दफ़ा कंदो आहियां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बि ॿ टे दफ़ा कंदो आहियां जंहिंजो फ़ोकस स्लेक्स ऐं ग्लूट्स ते आहे जीअं हि हिल रिपीट्स ऐं प्रायोमेट्रिक इंवॉल थींदा आहिनि हर रन खां पहिरीं ऐं पोइ स्ट्रेचिंग कंदो आहियां